हाँ मुझे यह लगता है कि अत्यधिक स्क्रीमिंग करने से आजकल के बच्चे खेल नहीं पाते हैं क्योंकि वह बच्चे लोग मोबाइल में ही खेलना ज़्यादातर पसंद करते हैं अत्यधिक मोबाइल में गेम खेलना जैसे पबजी हो गया फॉर्टनाइट हो गया कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया टेंपल रन हो गया कैंडी क्रश हो गया इत्यादि गेम्स बच्चे खेलना अक्सर अभी की कंडिशन में मोबाइल में खेलना पसंद करते हैं पर पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब बच्चे मोबाइल से अच्छा क्रिकेट खेलना फुटबॉल खेलना या आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते थे पर अभी की जेनरेशन ऐसी हो चुकी है कि वह मोबाइल में ही क्या ज़्यादातर खेल खेलना चाह रहा है खेलते रहती है बस मेरी यही एक ये है मैं उनको यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि हम अत्यधिक मोबाइल का उपयोग ना करें और उन्हें क्रिकेट खेलना चाहिए कबड्डी खेलना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे फिट रह पाएं वो उन्हें कोई ना कोई बाद में आ कोई प्रॉब्लम हो ना उनको वो हेल्थ ईशू हो बस हमें यही करना देनी चाहिए अगर में प्रेरणा देना चाहूँगा तो मैं अपने स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों को पढ़ा देते हुए टाइम खेल खेल में उनको पढ़ाऊँगा उन्हें बताऊँगा खेल के महत्व समझाऊँगा मैं कि खेलने से क्या क्या होता है मोबाइल में जो गेम खेला जाता है वो कोई लाभदायक नहीं होता वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है बल्कि जो बाहर जो खेल खेला जाता है वह मनोरंजन के साथ साथ अपनी जो स्वास्थ्य होता है उसके लिए भी अच्छा होता है अपनी हेल्थ कंडिशन जो होती है वो भी स्ट्रोंग होती है हमारी पे भी स्ट्रोंग करती है और यही खेलने से हमारी कंडिशन बहुत अच्छी हो जाती है हमें कोई बीमारियाँ नहीं हो पाती है हम रोजाना अगर अगर आधा एक घंटा भी अगर हम बैडमिंटन या फिर क्रिकेट खेलते हैं तो हमें बी पी या फिर शुगर की कोई बीमारी नहीं हो सकती जितना हम कैलॉरी बर्न कर लेंगे खेल से उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है यही चीज़ें हम सारी बच्चों को यानी सारे स्कूलों में बताना चाहिए खेल के महत्व समझाना चाहिए हमें उन्हें जाते जितना हम पढ़ाते होंगे उतना ही हमें उनको खेल भी खिलाना चाहिए ताकि उन्हें खेलों में दिलचस्पी आए और वह हमारे कहे बिना ही वह आगे जा जाकर अपने मर्जी से खेल खेले और हमारे खेल की तरक्की आगे आगे होती जाए बस मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ सारे शिक्षकों को सभी लोगों को कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल खिलाएँ और उनसे कम से कम मोबाइल में मोबाइल दे ताकि वह कम से कम गेम्स जो है मोबाइल में ना खेले उन्हें खेलना है तो बाहर जाकर गेम खेले जैसे कबड्डी हो गया फुटबॉल हो गया क्रिकेट हो गया उन्हें सारी चीज़ें एवलेबल करा दें बैडमिंटन जो खेलना चाहते हैं जिस भी खेल में उनकी रुचि हो उन्हें वह लाकर दें उनको मोबाइल से कम से कम दूरी बनाकर रखें